हम मिथिलामे बहुत रङ्गके पेंटिंग करय सिखलहुँ ओ हम अपना सङ्गीके साथ बैसलहुँ तऽ ओ कहलक की हँ बैसह आ हम पेंटिंग तोरा सिखाबैत छियौ पेंटिंग सिखेलाके बादमे ओ कहलक कि कि एगो हम फूल पारैत छियौ ठीक ओ फूलमे कोन कोन सा कलर मैच हेतै ओ बतेहिएँ हम कहलियै ठीक छै तू ब बैस बनो तऽ एहिके बाद ने हम बतेबौ तऽ ओ बनेलक फेर अगिगला दिन हम गेलहुँ इस्कुल तऽ ओ सङ्गी कहलक कि बैस हमरा बतो ओ फूल निकाललक फूल निकाललाके बादमे ओहिमे हम कहलियै कि कोन सा कलर भ मैच खेतहु ओ हमरा तऽ बतो तऽ ओ ओहिके नाम हमरा लिख कऽ देलक अगिला दिन हम ओकरा खरीद कऽ गेलहुँ आओर ओहिके ओकरा देलहुँ तऽ ओकरा एहि एहि हिसाबसँ ओकरा पेंटिंग कयल पेंटिंग कयलाके बादमे फूल बनी बनिए गेल बढ़िआँ तऽ ओ सरकेँ देखओलक तऽ सर कहलक कि कि हँ पेंटिंग तो अच्छा है इसको देबालसँ चिपका दो देबालसँ चिपका दे तऽ चिपका देलक ओहिके बाद की केलहुँ से ओकरा कहलहुँ कि से ई हमरा फूल दऽ दे तऽ ओ फूल दऽ देलक हमरा अपना हमरा अपना घरमे हम चिपका लेलहुँ तऽ फेर अगिला दिन गेलहुँ तऽ एगो पेंटिंगके लेल हम अपनेसँ खुदसँ अथी केलहुँ की कहैत छै ओकरा पै फूल पारलहुँ फूल पारलाके बादमे ओ अपन कहलक कि एहिमे तऽ ई अथी हेतहु कलर मैच खेतहु ओ कलर तोँ लगा ले तऽ ई कलर हम लगेलहुँ तऽ ओहो बढ़िआँ लागल तऽ ओहिके हिसाबसँ हम अपन फूल पारलहुँ आओर पेंटिंग केलहुँ पेंटिंग कयलाके बादमे फेर ओ कहलक कि ई तऽ बढ़िआँ छौ हमरोसँ बढ़िआँ छौ तऽ ओ कहलक की ई हमरा दऽ दे तऽ हम ओकरा दऽ देलियै ओ फेर की कयलक नया साल अबैत छै ओहिमे हमरा ग गिफ्ट दऽ देलक गिफ्ट देलाके बादमे ओकरो हम ओहूसँ बढ़िआँ एगो पेंटिंग कऽ देलियै आओर मिथिलामे एहिके लेल एहिमे पेंटिंग बहुत मान्यता दैत छै ठीक छै